جب کوئی آرٹسٹ اپنی پینٹنگ بناتا ہے تو اس سے پہلے وہ گہری تحقیق کرتا ہے اور حوالہ مواد جمع کرتا ہے تاکہ اس کا کام معنی معنی خیز معنی خیز اور اصلی لگے موضوع موضوع کی تحقیق سب سے پہلے آرٹسٹ یہ طے کرتا ہے کہ وہ کس موضوع پر کام کرنا چاہتا ہے جیسے کہ تاریخ سماجی مسائل تہذیب جذبات وغیرہ پھر وہ کتابیں مضامین ڈاکومینٹریز اور پرانے آرٹ ورکس دیکھتا ہے تاکہ اسے صحیح معلومات مل سکے حوالہ مواد جمع کرنا انٹرنیٹ سے ریفرینس ایمیجز ڈھونڈتا ہے کہیں جا کے لائیو اسکیچنگ کرتا ہے پرانی تصویریں میوزیم کے آرٹ ورکس اور فوٹوگرافس کا مطالعہ کرتا ہے اسکیچ اور تھم وینل اسٹڈیز آرٹسٹ چھوٹے چھوٹے اسکیچ بناتا ہے تاکہ کمپوزیشن پوز اور موڈ کو اچھے سے سمجھ سکے اس مرحلے پر بھی حوالہ مواد کا استعمال کیا جاتا ہے رنگوں اور علامتوں کی تحقیقات تحقیق ہر رنگ اور نشان کی ایک معنی ہوتی ہے آرٹسٹ یہ سمجھتا ہے کہ کون سا رنگ کون سا احساس پیدا کرے گا اس کے لیے وہ فن تخلیق اور سائیکلوجی کا سہارا لیتا ہے ذاتی جذبات اور تجربے ہر آرٹسٹ اپنے دل کے احساسات یادیں اور خواب بھی اپنی پینٹنگ کا حصہ بناتا ہے یہ بھی ایک قسم کی تحقیقی مواد ہی ہوتی ہے